नमस्ते

तो सिखा देंगे तुमको हम

नहीं तो हाँ तो आप हाँ

तो आप आइए डान्स करने की कोई उम्र नहीं होती है आप आइए हम आपको सिखाएँगे ओ डान्स सब आप कर सक

वो भी सिखाएँगे हाँ तो वही आप आइए अपनी बच्चियों को लेते आना वो हम सिखा देंगे ये थोड़ी होता है कि आप जो उम्र होती है उसी पर सीखना चाहती हैं जो आप हैं और आइए हम आपको सिखाएँगे उम्र इसकी कोई उम्र नहीं होती है सीखने की आप आइए तो हम सिखा देंगे फिर ठीक धन ठीक ठीक सिखा देंगे अप आना तो कॉल कर लेना एक और बस अपना इधर ठीक नमस्ते